हाँ बताइए जी जी बताइए हाँ हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी पहले से वायरिंग हुई थी या नहीं हुई थी अच्छा वायरिंग हुई नहीं है वो एकदम प्लेन है नए सिरे से करवाना है आपको वायरिंग ठीक है हो जाएगी क्या क्या उसमें देना है कैसी कैसी पॉइंट देनी है आपको हाँ बल्ब कितना लगेगा कितना सॉकेट लगेगी कितना बोर्ड की जरूरत कितना पैनल का जरूरत पड़ेगा कुछ बताएँगे आप तो आप सामान बताइए आपके घर में ऑफ़िस में कितनी लाइट की जरूरत है कितने बोर्ड की जरूरत है कहाँ पर सॉकेट की जरूरत है आप ये बताइए फिर हम आपको बताएँ कितना बजट जाएगा अच्छा हर कमरे में चार लाइट चारों लाइट के अलग अलग बोर्ड होंगे या एक ही बोर्ड से सबकी सप्लाई होगी अच्छा और कोई नाइट बोल्ब वगैरह या सॉकेट या फैन

ठीक है सब कुछ लग जाएगा तो कब आपको जरूरत है कब से लगवाना चाहते हैं आप बिल्कुल लग जाएगी हाँ बिल्कुल लग जाएगी आपकी आप परेशान मत होइए हाँ कैमरा भी लग जाएगा कैमरा कैसा लगवाना आपको बिल्कुल लग जाएगा

फिर आपको टोटल आपका सोलह रूम है इसका मतलब फोर फ्लोर हैं चार चार रूम एक एक फ्लोर पर हैं हाँ चौसठ बल्ब और सोलह बोर्ड और फैन भी है ए सी भी है तो सोलह ए सी सोलह ये सब मिला के आपका लगभग डेढ़ से दो लाख खर्चा आए एडवांस में आप पचास परसेंट दीजिए कम से कम

हो जाएगा चलिए ठीक है फिर आप आइए तब आपका लगवा दिया जाएगा ठीक ठीक ठीक